नमस्ते कौन

क्या करवाना वीडियो या फ़ोटो बनवा अच्छा कितने दिनों का काम है कितने दिन है मतलब एक दिन आना है या दो दिन सगाई कहाँ है आपका कितने तारिख को है

मतलब पच्चीस को आना है यह दस हज़ार

आप कितने तरह के मतलब वीडियो बनवाओगे या फ़ोटो भी खिंचवानी है ओ फ़ोटो के तो पाँच हज़ार लग जाएंगे वीडियो के तो दस हज़ार लग जाएंगे यह तो कम कर दिया थी नौ हज़ार तक इतने तो कम कर दिए और कितने करना है आपको कितने दिनों तक वीडियो बनवाना है मतलब एक दिन का फंक्शन है या दो तीन दिन का चार दिन का चार दिन का है तो फिर अब दस हज़ार ही लगेंगे इससे तो कम नहीं डिस्काउंट नहीं है मैंने ओलरेडी कम में लगाया है आपको मेम आप सच बताऊँ मैं पाँच साल हो गए मुझे मेरे पाँच साल हो गए हाँ और मैं ख़ुद काम करती हूँ और मैंने आपको कम ही लगाया है बाकि सबके इनका पन्द्रह हज़ार लगाती हूँ अब पाँच हज़ार कम कर दिए मेम और कितने करूँ इसलिए तो मैंने कम किए और नहीं दूसरो के तो नहीं करती हूँ में फेमिली फेमिली है तभी तो ठीक है नौ हज़ार तक कर देती हूँ क्या जैसा आप बताओगे वैसा ही कर देंगे प्री वेडिंग करवाओगे आप हाँ आप बात सुनेंगे इसका अलग साथ चलेंगे तब इसका चार्ज अलग लगेगा वह आप करोगे हम तो ठीक है खाने पीने का में कर दूंगी आप फ़ोटो कम रहने का इन्तजाम आपको करना पड़ेगा फिर उसका अलग चार्ज लगेगा आपका हाँ हाँ प्लीज यह ध्यान रखिएगा वह तो हमारे घर के ही है हम ऐसे किसी को नहीं दे पाएंगे हाँ यह हमारे ज़िम्मेदारी है आप प्लीज़ पेमेन्ट का ध्यान रखना आप पिछली बार आपका उधार है आठ हज़ार उधार वह भी साथ में ही करोगे पहले करवाना आपको पहले करना आप दस पाँच हज़ार आपको पहले करना करवाने पड़ेंगे ठीक है मैं आऊँगी गी नहीं तो नहीं आऊँगी ठीक है ओके